ریاست میں اس طرح كے بہت سارے مذہبی مقامات عبادت گاہیں ہیں مثلاً كہ ابھی فی الحال جو ہے ایودھیا میں جو ہے رام مندر بنائی گئی جو ہندؤں كے لیے بہت زیادہ مقدّس ہے ان كی وہ لوگ بہت عزّت كرتے ہیں وہاں جاتے ہیں عبادت كرتے ہیں اسی طرح سے بنارس میں گیان واپی مسجد ہے اسی طرح ایودھیا میں بابری مسجد تھی اور اسی طرح لكھنؤ میں بہت ساری شاہی مسجدیں ہیں اور اسی طرح سے الٰہ آباد میں ہندؤں كا جو میلہ لگتا ہے كمبھ كا میلہ لگتا ہے وہ وہاں كثیر تعداد میں وہاں پہنچتے ہیں عبادت كے لیے یہ ان كے مذہبی مقامات ہیں